तैरना सीखने के लिए हमारे वहाँ जो बच्चे हैं वह पूछते रहेते हैं अधिकतर कि दादा या चाचा हम तैर पानी में तैरना चाहते हैं तो क्या करें तो पूरा प्रयास यह रहता है कि तैरने का सिस्टम यह रहता है कि ई हम लोग उनसे कहते हैं कि भैया ऐसा है पहले जब कहीं भी जाओ नदी तालाब पानी कहीं भी जाओ तो पहले प्रयास यह करो कि गहरे पानी में मत जाओ पहले पानी में उतरो पहले पीछे पहले पीछे के पैर को पटको चलाओ खूब उनको फ़िर हाथों को चलाओ और उसी कम पानी गहरे में ज़्यादा गहरे में नहीं जाना चाहिए मतलब अपने जो लगभग गीज के बराबर हो या अपने सीने के बराबर पानी हो उसमें ही जो है आप जो है जाकर प्रयास यह करो कि जो है उसी उतने में ही हम अपने पैर हाथ और सब चलाएँ तो गहरे पानी में जाने से डर यह रहता है मान लीजिए आप नहीं तैर पाते हैं या पहुँच गए वहाँ पर तो कौन बचाएगा तो फ़िर कोई बचाने वाला हो या जो जो तैर लेता हो तो तुम्हारे पीछे वह तब तो तो अच्छी बात है अगर मान लो तुम अकेले दौड़ना चाह रहे हो अकेले या कोई नहीं है तैरने वाले के लिए तो तुम्हारे लिए यही अच्छा अवसर रहेगा जो हम बता रहे हैं सबसे पहले यही करो या अपना न हो तो अपना कीले का वह बना लो डाल दो पानी में गहरे में न जाओ उसके सहारे अपना तैरना सीखो और ओ प्रयास यह करो कि पैर हाथ दोनों चल चले और एक होता है सीधे तैरना एक होता है लेट कर तैरना एक होता है बिल्कुल सामने से हाथ पटककर तैरना तैरने के तर कई तरीके हैं ठीक हैं कई आसान भी तरीके हैं डरडा भी तैराया जाता है इन्ही के लिए पीस पूरा शरीर पीछे पलट दिया जाता है उस उससे भी लेटा जाता है तो तैरना जो है कई प्रकार का होता है और सिव उसको बस बस इसी तरीके से जो हम बता रहे हैं इसी तरीके से जो है तैरना ठीक रहता है और हमने तो कई बार अपने जहाँ जो जो छोटे लोग हैं या जो लोन हमसे बड़े भी हैं नहीं तैर पाते हैं और कई बार हम उनके साथ गए हम कई बार उनके साथ गए तो हम हम लोगों ने उनको अधिकतर यही प्रयास किया कि जो है यही रहता है कि आप अभी ऐसे नहीं ऐसे तैरो और हो कम पानी गहेरे में जाओ पैर पटको हाथ पटको कई बार तो हमने तो एक लड़के को तो हमने ऐसे किया था कि उसको ताल में ले गए फ़िर उसका हम उसको पलटा उसका बीच वाला शरीर पकड़ा फ़िर उसको पैर हाथ हम पल पलटते रहे पलटाते रहे फेंकते रहे तो ऐसे कई बार हमने मतलब जो है वह किया जैसे यह रहा कि कई लोग सीख भी गए इससे और अब तो यह सिस्टम यह हो गया है कि जो लोग सीख गए हैं तो वह तो गहरे पानी में भी चले जाते हैं वह लोग भी दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं तो या हमारा तो शुरुआत से ही मतलब गाइडेंस यही रहा है कि हम लोग बस यही सिखाते हैं यही बताते हैं और कि प्रयास पूरा यही रहता है कि अच्छी चीज़ें बताना तैर की विषय में सपोर्ट कराना तैर की विषय में पैर हाथ कैसे चलाना उसके बारे में बताना ठीक है कम पानी गहरे में जाना जिससे कोई दिक्कत न हो जान माल को कोई दिक्कत न हो और छोटे बच्चों से अधिकतर यही कहता हूँ कि कम पानी में जाकर तैरना सीखना और यही सब ज़्यादा मतलब रहता है यही सब महत्व रहता है और इससे बड़ा लाभ भी होता है तैरने से और हमारे वहाँ लगभग बीस पच्चीस लोगों को हमने सिखाया भी है तैरना भी सिखाया है बताया भी है और यह अधिकतर यही सिस्टम रहा है कि जो है हमने लगभग सभी जितने भी हैं उनको सबको सिखाना बताना तैराना सिखाते भी हैं अब तो वह भी लोग सीख गए हैं वह भी लोग बताते हैं सब लोगों को बताते हैं तैरना कैसे तैराना है कैसे सिखाना है कैसे बताना है तो यह सब सिस्टम रहता है हमारे वहाँ जो है आराम से मतलब हर चीज़ को बताना समझाना तो ऊ जो है तैराते रहेते हैं औ सब तैरना तैरना भी सब सीख जाते हैं धीरे धीरे दो चार पाँच दस पन्द्रह महीना दो महीना कुछ को किसी को ज़्यादा नहीं मालूम तो वह अधिकतर मानकर चलो पाँच महीना छः महीने साल भर डेढ़ साल में वह आराम से सीख ही लेता है सीख भी सीख भी लेता है औ सीखने के बाद अपना जो है वह उसका भी काम भी मतलब हो जाता है और उसके बाद वह दूसरे को भी सिखाने लगता है कि ऐसे तैरना है जो हम उसको हम बताते हैं फ़िर वह दूसरे को बताता है फ़िर दूसरा तीसरे को बताता है तीसरा चौथे को बताता है चौथा पाँचवे को बताता है ऐसे ऐसे से काम तैरने का है चलता रहता है और कई चीज़ें हमने बताया है साँस बाँधकर कर सीखो हाथ ज़्यादा नहीं पटको जिससे साँस फूलने लगती है जैसे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत मतलब जो है वह हो जाएगी और एक यह होता है पलटकर लेटना उसको भी बताते हैं कि बहुत धीरे धीरे हाथ चलाना है और पलटकर लेटना है और उससे धीरे धीरे तैरते रहोगे ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई लाश टाइप की जो है तैर रही है पानी में यह भी एक तैरना है और एक ठी होता है ठंडा तैरना खड़े खड़े तैरना उसको बारे में भी बताया है कि खड़े खड़े कैसे तैरना है कैसे क्या करना है उसके बारे में भी हम अधिकतर छोटे छोटे बच्चों को बताया है समझाया है और वह सीख भी गए हैं उनको करते भी हैं काम और अधिकतर प्रयास उनका यही रहता है कि जो है सीखकर ही काम मतलब करते रहेते हैं और काम भी हो जाता है अधिकतर यही प्रयास रहता है और कार्यक्रम भी इसी तरीके से उनका चलता रहता है कई बार हमने इसके बारे में सिखाया भी है तैराया भी है लड़कों को